फिलहाल मेरा ते कोई हैल्थ केयर इंश्योरेंस नेईं ऐ पर मेरे पापा दा हैल्थ केयर इंश्योरेंस ऐ हा ओहदा असें इस्तेमाल असें गी तंदू होआ हा जंदू उंनेंगी लग्गी ही उं'दी लत्ता गी लग्गी ही ते ओहदे बाद बिच उ'नें कोई पैहलें दा इंश्योरेंस कराए दा हा ते ओहदे कन्नै असेंगी बहुत ज्यादा मदद होई ही तंदू जंदू उ'नेंगी लग्गी दी ही तिन चार म्हीने ओह् अपने बैड उप्परा थल्लै नेईं उत्तरी सकदे हे ते कुतै कम्म ते कोई प्राइवेट गै करदे हे ओह् ते पैसे दी बहुत ज्यादा जरुरत ही पर उं'दा जेहका हैल्थ केयर इंश्योरेंस हा ओह् साढ़े बडे कम्म आया उंदा जेहका इलाज कीता ओह् पैसे अस इस्तेमाल करी पाए ते में ते सोचनी कि सारे दा हैल्थ केयर इंश्योरैंश होना बहुत ज्यादा जरुरी ऐ क्योंकि मुसीबत दे बेल्लै कोई कम्म नेईं औंदा कोई अपने कम्म नेईं औंदे ते हैल्थ केयर इंश्योरैंश पैहलें दा कराए दा होऐ ते मुसीबत बिच थुआढ़े कम आई जंदा